औ फरायखांबाय गांसे सल'मा फरायखांबाय बे बे सल'मानि मुङानो जाहैबाय मैहुर बे सल'माखौ लिरदोंमोन बर'निनो मुंदांखा लिरगिरि बिथां धर'निधर औवारिआ बे बिजाबनि सायाव आंहा जेबो थारैनो साननो गोनां गैया मानोना बे बिजाबाव गासैबो जे जे नांगौ बियो गासैबो बे बिजाबावनो हाबनानै दंजोबोमोन बिनिखायनो आंहा बे बिजाबनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया ओहो आं माब्लाबाबो क्लाबाव जयेन जाफेराखै